हाँ नमस्ते हाँ मैं चंदौली चकिया से बोल रही हूँ मैं आप हाँ आप सेठ जी बोल रहे हैं बबुरी से अरे आपका बहुत नाम सुने थे बहुत लोग बताए कि आप बहुत किफ़ायती सोना दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं सोना आपका बढ़िया कैरेट का है तो हाँ तो मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि मुझे आपके यहाँ से कुछ जुलरी लेनी है हाँ मेरी बेटी की शादी है तो मुझे चाहिए हॉलसेल में जुलरी रखते हैं आप

हाँ अग़ल बग़ल से लोगों ने बताया कि आप अच्छा जुलरी शॉप खोले हैं बहुत अच्छा चल रहा है आपकी जुलरी की दुकान

जी हाँ बबुरी हाँ बबुरी वह टैम मैंने बबुरी फ़ोन लगाया सेठ जी को हाँ हाँ तो मैं और मेरी बेटी की शादी है जी रिंग सेरिमनी है तो मुझे उनके लिए उसके लिए लेना है हाँ अंगूठी लेना है गले का सेट लेना है कड़े वग़ैरह लेना है

क्या भाव है आपके सोने में अच्छा तो मुझे बनवाना है बच अपनी लड़की के लिए रिंग बनवानी है अच्छी सी हाँ सोने की रिंग लेंगे सोने की रिंग लेंगे अच्छा साठ हज़ार में दस ग्राम और चैन एक अच्छी सी चैन कैसे आ जाएगी हाँ डेढ़ भर का चैन बनवाना चाह रही हूँ डेढ़ भर की अच्छा तो चैन बन लें और पायल कंगन का बनवाना है तो उसका क्या वज़न अच्छा होना चाहिए बढ़िया कम से कम वज़न में फिर शुरुआत क्या है वज़न की कितनी शुरुआत क्या है कितना होना चाहिए

अच्छा अच्छा पायल उयल भी रखते हैं आप अच्छा तो मुझे पायल भी लेना है अपनी बेटी के लिए और अच्छा सात सौ रुपये भरी पायल अच्छा तो पै मुझे बनवाना होगा दो भर का पैंजनी तो अच्छा चौदह हज़ार का बन जाएगा नमस्कार